ہیلو جی سر جی سر موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں بتائیں سر آپ کیا چاہتے ہیں جی سر آئی فون تیرہ جی سر جی سر اچھا سر آپ کو گلاس چاہیے سر آئی فون الیون کا سر اچھا جی سر بالکل مل سکتا ہے سر ہمارے پاس جو ہے کئی قسم کے ہیں اور مطلب کہ الگ الگ رینج میں ہیں سر اور اس کی شروعات جو ہوتی ہے سر جو سب سے سستا آپ کو پڑے گا سر وہ پڑے گا تین ہزار کا سر اس کے بعد پھر پانچ ہزار پھر اس کے بعد آٹھ ہزار مطلب جیسے جیسے آپ کوسٹ لینا چاہیں سر جی سر ٹیمپرڈ ڈلوانا ہے سر ٹیمپرڈ تو مطلب سر آپ کو مل جائے گا ویسے یہ ڈیرھ سو کا ڈھائی سو کا تین سو کا پانچ سو تک کا ساڑھے آٹھ سو تک کا ہمارے پاس ہے سر سر آپ مطلب کہ وہ جو مطلب تین سو والا ہے سر نا وہ کافی بیسٹ ہے سر اس میں جو ہے آپ کو مطلب کہ وہ تھوڑا سا فلیکسیبل بھی ہوتا ہے بلو کٹ بھی ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے سر اسی طرح سے مطلب ٹچم میں بہت اچھا ہوتا ہے سر اس سے مطلب ٹچ پہ کوئی فرق نہیں آتا سر اور گرنے وغیرہ پہ بھی سر جلدی ٹوٹتا نہیں ہے وہ مطلب بگڑتا نہیں ہے اور آپ کے مطلب کہ گلاس کو جو اندر جو اسکرین ہے اس کو بھی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے سر تو سر آپ کون سا لگوانا چاہیں گے سر میری شاپ سر جو ہے صبح دس بجے سے لے کر شام جو ہے آٹھ نو بجے تک کھلی رہتی ہے سر جی سر ہاں سر آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اگر میں نہیں رہا تو سر کوئی اور رہے گا آپ اس سے کام کروا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں رہوں تو کچھ کم کچھ زیادہ ہوگا ایسا کچھ نہیں سب فکس ریٹ رہتا ہے سر ہمارا تو اس طرح کی کوئی پروبلم ہوتی نہیں ہے سر جی سر جی سر ہاں آپ آ سکتے ہیں کال کر کے آ سکتے ہیں سر ویسے آج میں رہوں گا یہیں پر اور سر اور کوئی مدد کر سکتا ہوں سر آپ کی ہم اچھا ٹھیک ہے سر ٹھینک یو سر آپ نے ہمیں یاد کیا ہمیں سہایتا کا موقع دیا سر ٹھینک یو سر